आं डोक्टर कल्पिता उलयता आं हांव राणी सुदीर शेयसान उलयतां आं म्हाका चार दीस जाले जोर येता हांव पयर तुमगेर आयिल्लें बट तुमी म्हाक टेबलेट बी दिल्ली बट अजून म्हळ्यार कमी जाल ना सान जातकीर परत जर येत् सान जातकीर चड येता होय होय होय होय सगली घेतली होय होय ना तशें पिल ना थंड बीन काय बट अशें न्हावल्लें होय होय

हां हां बरें

हां हां

होय होय

हां हां हां हां हां हां हां आनीक ना आनीक यें म्हळ्यार जोवपाक बीन नाका जाता भूक बी लागना होय होय

होय होय हां कळ्ळें हां हां कळ्ळें हां आनीक